साढ़े इत्थै मेटाडोरां बस्सां गड्डियां ते ऐटो बगैरा चलदे हैन साढ़े रियासी डिस्ट्रक्ट बिच दे अगर असें स्कूल जाना होऐ ते साढ़े मोटरसाइकल बी होंदे मोटरसाइक्ल बिच बी जाई सकने हा कोई कुसै दे घार नेईं बी होंदे हैन दे कोई कोई

आटो बिच्च बी आई सकने आं अस कश होने हा जेहडे ते दूरे पारे दे लोग होङन ओह् बस्सें बिच बी आई सकदे बस्सां ना इस कालेज दी बस बी है लग्गी दी ते बस्सा बिच्च बी आई सकने ते इयां अगर कोई दूर कटरा आहले दा होऐ ते ओह् बी दूरा बस्सा कन्नै आई सकदे ते इटया कश कोल जाना होऐ ते आटो बिच्च बी आई सकने हां दे जियां साढे इत्थै रेले दा पुल रेल बी आनी ऐ लेकिन उसी थोह्ड़ा टाइम लग्गी जाना कोई पंज छे म्हीने लग्गी जाने नमां पुल बनेआ रेले दा ग्रां मोड़ ब्रिज आखदे उसी साढ़े ग्रां मोड़ बिच इक बडा लांग लंबा ब्रिज बने दा ऐ ते रेल बी आई जाना फ्ही जेहडे कोई कटरा जि'यां जम्मू कशा साढ़़े टीचर जेहड़े हैन ओह् बी मतलब कि जम्मू दा आंदे हैन दे इ'यां रेल बी जम्मू दा ते इत्थै ग्रां मोड़ आई गै जानी फ्ही उत्थूं बाद रेल बिच्च बी आई सकदे हैन ते साढ़े जि'यां हाॅस्पिटल ऐ ते उत्थै बी आटो लग्गे दे हैन ते साढ़े कालेज दी बस ऐ ते अस बस्सें बिच्च बी आई सकने आं दे अगर कोई राती टाइम अगर न्हेरा होई जाए ते कुसै दूर पार मतलब कि घर दूर होऐ ते अगर कोई लब्भी जाए रियासी ते अस ओहदे कन्नै बी जाई सकने हां लेकिन ज्यादातर ते आसेगी किराया देइये गै औना पौंदा दे इ'यां शामी टाइम ते हर इक सारियां गड्डियां हैन जि'यां हून आटो बस मेटाडोर होई गेई दे अजकल जि'यां पंजाब आह्ली साइड रिक्शे चलदे रिक्शे उ'नें गी शायद इत्थै डाला आखदे कि के आखदे ओह् बी मैक्सीमम औन लगे चलन नमें ज्यादातर नमें आटो आई गेदे न उत्थै ज्यादा सुआरियां नेईं बेही सकदियां ते अगर कोई रोकने आहला होऐ ते मतलब कि घर अगर पुज्जने मतलब कि जाना होऐ ते मैक्सिमम ज्यादा आटो गै हैन ते बाइकां बी हैन अजकल स्कूटियां बी अजकल मैक्सीमम कुडियें कश स्कूटियां होंदियां ते ओह् अपने घर आई जाई सकदियां स्कूटियें बिच्च आराम कन्नै अस घर आई जाई सकने आं ते और बी मैक्सीमम मैक्सीमम ज्यादा बड़ी बड्डियां वसा होदिंयां जेह्ड़ियां ओह् चलदियां इत्थै मेटाडोरा बी हैन स्कूटियां बी हैन फिर और जेहड़ियां तिन टायरी स्बीकूटियां चली दियां ओह्बी अजकल लोकें गी फ्री लब्भै दियां जि'यां कुसै दी लत्त नेईं होऐ कुसै दी बांह् नेईं होऐ उ'नेंगी मैक्सीमम फ्री थ्होदियां ना ते ओह् बी अपनी कुड़ियें गी स्कूल आई जाई मतलब कि आई जाई सकदियां ना ते उत्थै अपनी कुडियें गी कालेज छोड़ी सकदे हैन ते अस ते मैक्सीमम मतलब कि है पैदल बी आई जाई सकने आं साढ़ा घर ते कश गै ऐ लेकिन आटो बी आंदे हैन अस ऐटो बिच्च बी आई सकने आं ते साढ़े कालेज दी बस ऐ ओह् बी कदें कदें आंदी जंदी ऐ ते अस ऐटो बिच्च गै आने आं जाने आं ते और बी मैक्सीमम बडियां गड्डियां हैन साढ़े इत्थै रोड़ सेफ्टी बी ऐ गड्डियां बी हैन अस घर जाने आस्तै राती टेंम लेट बी होई जाह्चै ते अस गड्डियें दा स्हारा लेई सकने आं ऐसा नेईं ऐ कि साढ़े इत्थै किश बी नेईं ऐ लेकिन साढ़े इत्थै रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च मैक्सीमम चीजां हैन गडडियां कारां पैदल बी आई जाई सकदा लोग अजकल ते मैक्सीमम आटो बिच्च गै आंदे पैह्लें पैह्लें अस पैदल गै आंदे जंदे हे ते और बी अजकल अजकल मैक्सीमम गड्डियां अजकल मैक्सीमम लोकें कश गड्डियां गै हैन निक्कियां निक्कियां जेहड़ियां आलटो कारां होंदियां जां जि'यां ओह् होई केह् आखदे उसी आलटो कार होई जि'यां निक्का टेंम्पू टाइप दी ओह् होंदी केह् आखदे उसी किश आखदे वैन ओह्दे बिच्च बी बच्चे आंदे हैन मैक्सीमम ते साढ़े जेहड़े स्कूल ऐ कालेज अस पैह्लें स्कूल पढ़दे हे ते अस अपने पापा कन्नै आई जाई सकदे हे स्कूल स्कूटी उप्पर ते हून जेहड़े असें कालेज आना होंदा ते अस बस लग्गी दी ऐ कदें कदें असेंगी छोड़ी बी लैंदी कदें कदें अस आटो बिच्च आह्न्ने आं ते जाई बी सकने आं ते आई बी सकने आं अस इन्ना लेट नेईं होई सकदे क्योंकि साढ़े इत्थै रियासी बिच्च मैक्सीमम गड्डियां ते सब किश ऐ